दीदी प्रणाम दीदी वोटके समय की सभ करय छियै हाँ

हाँ हाँ दीदी तब की कहय छै वोटमे मतदान नहि भी होइ छिकै जे कहाँ ककरा देबय की करबय सभ नेतामे हाँ तब उ केना करिकऽ बटन दाबबय जे वोटके चुनाव जेतय

हूँ हाँ हूँ

अच्छा दीदी अगर जाइ छियै वोट दै लए इसकुलपर तब उहाँ कोइ चेकिनो करय छै

हाँ तऽ उहाँ किछु हाँ बोलबय दीदी हूँ हूँ तब की कहय छै पुलिस भी नहि रहय छै गार्डमे पहिला पुलिस भी चेक करय छै रहय छै जे देखियै दीदी मतलब अ कोइ अइसनमे हमला करय वोटके समय उ सभ नहि चेक करय छिकै अन्दर जाइसँ पहिले हँ

हाँ हाँ जेनाकि अगर वोट गिरबय लए गेलियै तऽ हमरा अगर समझमे एलै तऽ दू दाद वोट दे दाबि दै छियै बटन तऽ उ की हो जाइ छै तऽ कोइ कामके हए दीदी तनिक ध्यान रखबय जे वोटमे दाबबय तऽ ताकि उ वोट जे छै से हमरा सही उपयोगी होतय हाँ अच्छा दीदी जब चलय छियै राहमे तब अइसन कोइ आदमी रहय छै जेनाकि कोइ भी नेताके पक्षमे तऽ पुछय छै तू ककरा वोट देबही तऽ तखनी की बोलय छियै हाँ दीदी तऽ ई मतदानमे ककरो बतेबय नहि तखनी होइ जाइ छै बहुत बात तऽ ठीक छै दीदी